हिन्दी भाषा की जो अनोखी बातें हैं वो मुख्य हैं हिन्दी व्याकरण जिनको मिला कर हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो पता चलता है सामने वाले को कि कहने इस इस शब्द का कहने का मेल क्या था बिना व्याकरण के हिन्दी बोलेंगे तो सरल सुझाव में सही नहीं माना जाएगा हिन्दी व्याकरण को लेकर ही हिन्दी हम जब बोलते हैं तो सामने वाले को समझने में और बताने में आसानी रहती है और सुनने में पढ़ने में भी भी सही रहता है जो नेता होते हैं वो लाखों के भीड़ में भी भाषण देते हैं हिन्दी में तो उन लोगों को सास उन लोगों को सब कुछ सब सब सारी बातें समझ में आती हैं उनके मानसिक मानसिक तन तक पहुँचता है वो बात कि जो हमारी ने होने वाले भविष्य के नेता जी हैं वो क्या कहना चाहते हैं क्या वादाएँ क्या वादा कर रहे हैं हमसे या क्या क्या चाहते हैं अगर हम किसी न्यूज को भी देखते हैं या पढ़ते हैं अखबारों में तो हिन्दी में होता है क्योंकि हिन्दी कि व्याकरण सही जो लिखी होती है उसमें न्यूज़ में तो उ में अच्छे से पता चलता है कि ये चीज है क्या और और व्याकरण को पढ़ने के लिए हम अलग से मात्राओं कि मीन जो मिन्टल होती है उसको दे रीडिंग करते हैं इस्टडी करते हैं हम तब समझ में आता है कि मात्राओं के साथ मिला कर ही हिन्दी को बनाया गया है बिना मात्राओं के हिन्दी कोई भी महत्व नहीं है हिन्दी एक ऐसी सरल सुझाव भाषा है जिसे जिससे कि हम किसी कि हृदय कि भी बात को भी समझ सकते हैं बोलकर कुस्को समझाकर हिन्दी एक कि हिन्दी के हिन्दी कि हिन्दी के जैसा कोई भी हिन्दी कि जैसा ऐसा कोई भी सब्जेक्ट है ही नहीं जो इसकी तरह सरल सुझाव हो और सा और समझाने में पढ़ा समझाने मे बताने में अ असान आसान उन्ही से सम आसानी से आसानी से मुख्यतः रूप में समझ में आए